घुमणु सभिनी खे वणंदो आहे मां जूनागढ़ में रहंदी आहियां जूनागढ़ हिकु ॾाढो पुराणो इतिहास वारो शहरु आहे जूनागढ़ में क़िला मक़बरा महल पहाड़ ऐं झंगलनि जो शहरु आहे जूनागढ़ में घुमण लाइ ऊपरकोट आहे ऊपरकोट हिकु क़िलो आहे जंहिंखे ॾिसण लाइ जूनागढ़ मे घणा माण्हू ईंदा आहिनि जंहिंजी टिकिट सौ रुपया आहे ऊपरकोट जे इतिहास में राणकदेवी सिद्धराज जयश्री ऐं राखिंगार जो नालो वरितो वेंदो आहे ऊपरकोट जे अंदरि नवगढ़ खूहु अढ़ीकढ़ी खूहु ऐं बौद्ध गुफ़ाऊं आहिनि तंहिंखां पोइ मोहबत मक़बरो बि आहे जंहिंजी कारीगरी तारीफ़ जे क़ाबिल आहे जेका मुग़लनि जे इतिहास खे ॿुधाए थी तंहिंखां पोइ गिरनार पहाड़ आहे जंहिंमें नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाका आहिनि गिरनार ते अंबा माता जो मंदरु गौमुखी गंगा जैन जे नेमीनाथ भॻवान जो मंदरु आहे गिरनार जी चोटी ते दत्तात्रेय भॻवान जो मंदरु आहे हाणे त हुते रोपवे बि अंबाजी मंदिर ताईं ठही वियो आहे जंहिंजे करे माण्हूनि खे घणी सहुलियत थिए थी जंहिंजी टिकिट सत सौ रुपया आहे तंहिंखां पोइ जूनागढ़ ज़िले में गिर नेशनल पार्क बि आहे जेको शींहंनि जे लाइ चालू कयो वियो आहे तंहिंखां पोइ दरबार हॉल म्यूजियम बि आहे जिते राजा महाराजाऊं जी शयूं पियूं आहिनि तंहिंखां पोइ विलिंगडन डेम बि आहे जिथे ॾाढा माण्हू घुमणु ईंदा आहिनि जेको अंग्रेज़नि जी समय जी आहे जूनागढ़ में शक्कर बाग़ बि आहे जंहिंमे तरह तरह जा जानवर पखी आहिनि जीअं त शींहं वाघूं मोर झिरिकियूं जिते ॿारनि खे त ख़ूबु मज़ो ईंदो आहे जूनागढ़ ॾाढो धार्मिक शहरु बि आहे जीअं की गिरनार जी हंज में भवनाथ मंदरु आहे जिते शिवलिंग रूप में भॻवान दर्शन ॾियनि था तंहिं खां पोइ ॾामाकुंड बि आहे चयो वेंदो आहे की हिते कृष्न भॻवान ख़ुदि हिन कुंड में सनानु करणु ईंदा हुआ हिते ई नरसी मेहता रोज़ु सिब सुॿुह जो सनानु करे भॼन ॻाईंदा हुआ चवंदा आहिन कि नरसी मेहता खे कृष्न भॻवान दर्शन ॾिनो हुयो तंहिंखां पोइ जूनागढ़ में अशोक शिलालेखा आहे हिकु वॾे पथर ते राजा अशोक पंहिंजे बारे में लिखियो आहे जेका देवनागरी लीपी ऐं पाली भाषा में लिखियो वियो आहे घणा माण्हू ॿाहिरियां खां हिते घुमण लाइ ईंदा आहिनि घणनि स्कूल मां मास्तर ॿारनि खे वठी ईंदा आहिनि सच में जूनागढ़ में ॾाढो ई कुझु घुमण लाइ आहे हिते भवनाथ मंदर में हिकु मुर्गीकुंड बि आहे जिते शिवरात्री जे मेलो पूरो थियण खां पोइ जेके नागा बाबा हूंदा आहिनि उहे डुबकी लॻाईंदा आहिनि